हैलो हाँ बोलिए शुभी जी कैसे हैं

जी में भी पता मैं भी सोच रही थी बहुत दिन से ना घर में बैठी हूँ अभी कुछ भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ लेकिन सोची हूँ सिंगर करती हूँ आप भी करते तो फिर मिलकर करते बहुत अच्छा रहेगा ना हाँ कुछ जी

हाँ हाँ सही है ना हमारे जी जी हाँ हम तो कॉपटेट भी कर लेंगे और देखिए हम

हाँ हाँ

हाँ बेगूसराय हाँ बेगूसराय की लैंग्वेज में गाना है जी मैं तैयार हूँ हाँ तो तो बहुत ही अच्छी की बात है ना बहुत दिन से कुछ कर भी नहीं हो सोशल मीडिया पर डाल देंगे दोनों कोलिब्रेट करके आपका भी प्रॉफिट मेरा भी प्रॉफिट है ना जी मैं हाँ जी मैं जी मैं बहुत दिन से पता मैं सोच भी रही थी कुछ करूँ पर यहाँ कोई वर्क भी नहीं मिल रहा था आज आप फ़ोन करके यह बता के तो मेरा मन खुश कर दिए बहुत दिन से तो गाने का भी मन करता है ना सिंगर लोग का तो जानते हैं घर मैं बैठे बोर हो जाना फिर कुछ कर नहीं पाने के बाद तो थोड़ा टेंशन वेंशन हो जाता है यह तो बहुत ख़ुशी की बात है

हाँ हाँ हाँ अभी तो देख रहे हैं ना ट्रेनिंग भी चल रही है ना यह अपने अपने यह जैसे ल ज़िले की लैंग्वेज है और टेंडिंग भी चल रहा है आई थिंक हाँ जी

हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है मैं तो बहुत मैं तैयार हूँ हाँ हाँ मैं तैयार हूँ डेट बता दीजिए तो आप किस दिन आना है सोलह अप्रैल को हाँ ठीक है सोलह अप्रैल को ऐसे भी मैं फ्री ही हूँ आ जाऊँगी एक ही एक दो दिन का सूट होगा ना एक दो दिन का सूट है ना हाँ अच्छा है ना शादी का माहौल भी अभी देख रहे हैं अभी तो शादी का माहौल भी आ रहा है और ट्रेंडिंग अभी है अच्छी बात है

अच्छी बात है सूट हो जाएगा

ठीक है ठीक है ओके ओके हाँ हाँ ओके जी जी मुझे एड्रेस पता है ओ ओके थैंक यू